म्हाजो सगल्यान फेवरेट एक्टर जो आसा तो जावन आसा हर्शवर्धन राणे हो एक बॉलिवूड एक्टर ताचो जल्म सोळा डिसेंबर एकोणशे एटी थ्री वर्सा जालेलो ताणें खुबशे हिंदी आनी तेलुगू मुवींनी काम केलां ताची कांय फु फिल्मां म्हणल्यार तकिता ना ना इश्ताम अवनू प्रेम इशकडल अनामिका माया ही ताची कांय तेलुगू फिल्मां तशेंच ताणें कांय हिंदी पिक्चरांनीय काम केलां जशें हसीन दिलरुबा तेश सनम तेरी कसम म्हाका म्हाज्या म्हाका ताज्या सगळ्यान आवडटी मुवी ही म्हणल्यार सनम तेरी कसम ही मुवीन जें आसता तो एक लॉयर आसता पूण ताणें एक मर्डर केला म्हण ताचेर केस चालू आसता खरें म्हण आनी तेका लोक सगलो एक मर्डर मडराच्या रुपांत पळयतात खरें म्हणल्यार तेणें तें मर्डर करूंक नासता तेणें तेणें तेणें पयलीं ते आपल्या आवयक वांचोवपा खातीर तो तें चुकोन जाता मर्डर आनी लोक तेका सगली मर्डर असो वायट मनीस कसो पळयतात पूण एक्चुली तो एक वायट मनीस एक्चुली तो एक वायट मनीस आसना तो एक बरो मनीस आसता पूण जशें तो आपल्याक आपलो भेस करता ते भेसा हिसपान तो एक वायट मनीस कसोच दिसता लोकांक तशें नासता पूण जेन्ना स्लो तेका एक सरस्वती नांवाच्या चेडूं मेळटा नांवाचें ते चेडवा वांगडा तो उलयता देन म्हणल्यार ते ते चेडवाक आनी ते चेड्याक ती तेजे चेडवाची आवय बापूय वांगडा पळयतात आनी लायक तेंच्या तकलेंत गैरसमज जाता की आपले चेडूं ह्या मनशां वांगडा कितें करता तेंचे कितें चल्लां अशें तेंच्या मनांत जाता पूण एक्चुली तशें कांय आसना पूण तेका लागून ते चेड तेजो चेडवाचो बापूय खूब असो रागार जाता आनी त्या चेडवा घरांतलो भायर काडटा आनी अशें म्हणटा की तें आयजसून ताका तेज्या खातीर मेलें अशें म्हणून तो तेज्या घरांत ताजी फोटो फ्रेम लायता तेजेर हार चडयता आनी तें पळोवन ते चेडवाक खूब वायट दिसता ते चेडवाक ते पोवन ते चेडवाक खूब वायट दिसता तशेंच ते आनी इतल्यान इतले हेतून तो चेडो इंदर आसता तेजें नांव तो इंदर आनी सरस्वती बरी घट्ट फ्रेंडां जाता तेकाय खूब वायट दिसता की तेजे तेजो बापूय तेका असो करता पूण तशें करूंक जायना अशें तो फूल तेका सपोर्ट दिता असो मागीर तीं दोगांय मोगान पडटात तीं दोगांय मोगान पडटात आनी मागीर तीसी लगीन जावपाक वयतात पूण ताका ताका खंय तरी ब्रेनाचे खंय तरी चेडवाक हें जाता ट्युमर जाता तेका लागून ताका गॅरंटी दिवंक नासता डॉक्टरान तरी पूण तो हर्षवर्धन सॉरी इंदर आसता ताजे कडेन लगीन जाता आनी लग्ना पय लगीन लग्ना पयलीं तेज्या आवय चेडवाच्या आवय बापाय आवय बापायक कळटा की तेंचें चेडूं मरपाचें आसता आनी दिसा मरच्या पयलीं आपल्या आवय बापायक आपल्या आवय बापायक आनी एका इंदराक सांगता की आपूण मेले जाल्या उपरांत आपले फोटवार हार चडय नाकात पूण आपूण एका झाडां पोंदा पुरात आनी जेन्नाय कोणा आपली याद येयली जाल्यार ते झाडाकडेन येवचें आनी आपूण फूल जावन तेंचेर पडटलें अशें करून आतां तो त्या झाडा कडेन व्हरोन पुरता आनी इंदर जो आसता एक बरो मणीस जाता तो बरे आपल्या तो लॉयर आसता तो लॉयराच्या कामाक परत वयता आनी जी केस तेजेर घातलेली आसता मर्डराची ती तो जिकता आनी आपली लायफ तेज्या तें ना तरी पूण आपूण फुडें व्हरता